पाण सभु माण्हू हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं हिक ॿिए जी बॉडिंग सुठी हूंदी आहे पर कॾहिं अहिड़ो बि थींदो आहे की भई कॾहिं कोई अहिड़ो इंसानु हूंदो आहे असांखे थोरो घटि सम्झि में ईंदो आहे घटि वणंदो आहे असां चाहींदा आहियूं की हुननि सां न रहूं या हुननि सां कॾहिं कुझु कमु न पए या असां कुझु बि हूंदो आहे न मन में कुझु अलॻि अलॻि फील थींदो आहे की असांखे यार नथो वणे लेकिन तॾहिं बि कुझु अहिड़ो हूंदो आहे भई कंहिं सां रिलेटेड भई जीअं शेवा आहे शेवा में त असां पाण कीअं आहियूं उहा त ठीकु आहे लेकिन जेको साम्हूं वारो पाण खे नथो वणे त बि असांखे हुननि सां निभाइणो पवंदो आहे कुझु जीअं कंप्यूटर जी शेवा ॾींदा आहियूं पाण उन में पाण खे लॻंदो आहे की हिक ई ॿार खे सेखारिणो आहे त असां ॿिन्हिनि खे सेखारिणो पवंदो हिक सां न थींदो त बि असां चवंदा आहियूं की न शेवा जो कमु आहे त पाण खे सेखारिणो ई आहे पर असां उन्हनि सां ओहिड़ो बिहेव कंदा आहियूं की न यार तूं अ भले साम्हूं आहे ठीकु आहे मां हुन सां गॾु करे वठंदमि कोई ॻाल्हि न आहे मां साम्हूं ॻाल्हाईंदी मांसि बि छो छो त मूंखे शेवा में ध्यानु ॾियणो आहे न की माण्हू में माण्हू कीअं बि हुजे हा लेकिन उनखे चेंज न करे सघंदा आहियूं हिन करे पाण चवंदा आहिनि भई इहो मटिजे उहो मां समा जीअं हुन सां हलां थी उहो मूंसां सेम ई हले हीअं न थींदो आहे हीअं पाण हीअं आशा रखूं की उनखे मटण जी जॻह ते पाण पाण खे मटे वञूं की शायदि उहा असांजे मटाउ खे ॾिसी करे उहो पाण बि थोरो पाण में सुधारु आणे हीअं त मां ॾाढी कोशिशि कंदी आहियां की साम्हूं वारो ई कीअं आहे हुन सां मां कीअं फेस कंदमि लेकिन न चाहींदे बि मूंखे हुन सां गॾु रहणो हूंदो आहे किथे वेंदा आहियूं कंदा आहियूं ॿारनि जी गेम खेॾाइण जी ॻाल्हि हूंदी आ ॿारनि खे कुझु सेखारिणो हूंदो आहे त हुन सां गॾु मूंखे वञिणो ई पवंदो आहे कीअं बि करे भई ठीकु आहे हलिणो आहे मां हुनखे साम्हूं खां फ़ोन बि कंदी आहियांसि मां ईअं सोचंदी आहियां की यार उनजो फ़ोन न आयो आहे मूंखे फ़ोन न कई ताईं त मां छो कयांसि हिकु थोरो हीअं लॻंदो आहे लेकिन पोइ चवंदा आहियूं न की पाण गुरुअनि सां जॾहिं जुड़ियल हूंदा आहियूं त हुन मां हिकु थोरो ज्ञान जी रोशनी ईंदी आहे की भले उहो कीअं बि हले असां सां भले असांखे न वणे लेकिन असांखे किथे न किथे हुन सां हलाइणो आहे हलिणो बि आहे पोइ थोरो पाण खे मोड़े करे उनखे फ़ोन कंदी आहियां चवंदी आहियासि की दीदी हेॾे हलिणो अथव ॿारनि खे सेखारिणो आहे अॼु ॿारनि जी लाइ हल गिफ्ट वठिणा आहिनि ॿारनि जी गेम कराइणी आहे ऐं ॿारनि खे कंप्यूटर जो इहे इहे नॉलेज ॾियणो आहे